जी नमस्ते क्या सेवा कर सकते हैं आपका

जी आपको किस टाइप का खाना चहिए हैवी खाना चहिए फ़ास्ट फूड चाहिए क्या चाहिए जी अभी फिलहाल अगर आपको चाहिए तो मेरे पास अभी बर्गर मिल सकता है पिज्जा मिल सकता है सैंडविच मिल सकता है फ़्रेंच फ्राईड समोसे इडली सांभर डोसा ये सब मिल सकता है और अगर आपको हैवी खाना चाहिए जैसे कि पनीर हांड़ी ये सब चहिए तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मैम जी अब बताइए आपको क्या चाहिए जी अगर बर्गर लेंगी तो बर्गर बहुत टाइप के आते हैं पनीर बर्गर आते हैं वेज बर्गर आते हैं नॉनवेज बर्गर आते हैं अगर पनीर बर्गर लेंगी तो वो सत्तर का आता है वेज बर्गर लेंगी पचास का आता है नॉनवेज बर्गर लेंगी तो वो सौ का आता है अगर सैंडविच लेंगी तो वो तीस का आता है और अगर इडली डोसा चाहिए तो वो मैम इसमें भी दो वैराईटीज आती हैं जैसे कि पनीर और बिना पनीर पनीर वाला आता है दो सौ का और नॉन पनीर आता है सौ का और भी चाहिए मैम अब जैसे कि अगर आपको पनीर हांडी चाहिए और उसके साथ लच्छा पराठा चाहिए तो पनीर हांडी आपको पड़ेगा मैम दो लोगों के लिए तीन सौ का चार लोगों के लिए पाँच सौ का इस पर ऑफर है मैम पचास रुपये की छूट है चार लोगों पर और आपकी क्या सेवा कर सकते हैं मैम जी बताएं तो आपको चाहिए क्या तो चाहिए क्या आपको मैम पहले ये बताइए सब चाहिए तो हाँ आइए आप मेरे रेस्टोरेंट पर आइए आपको उसी के हिसाब से दे दिया जाएगा उसमें थोड़ी छूट दे दी जाएगी आपको ऑनलाइन चाहिए या फिर मेरी दुकान से लेंगी दोनों सर्विस हमारे पास उपलब्ध हैं बताइए तो आप अभी बता देती तो ज्यादा बेहतर होता जी मैम सॉरी सुनाई नहीं दिया फिर से बोलिए जी मैम ठीक है दोबारा आप इसी नंबर पर फोन कर सकती हैं ठीक है मैम जी मैम बताइए आप जी जी बिल्कुल सब मिलेगा मेरे यहाँ सारी चीजें उपलब्ध हैं बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी आपको यहाँ के सारे रेस्टोरेंट में सबसे नंबर वन मेरी ही रेस्टोरेंट की क्वालिटी मिलेगी आप पूछ भी सकती हैं मेरे रेस्टोरेंट के बारे में किसी से खाने की क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर जी मैम ठीक है फिर नमस्कार आप दोबारा कॉल कीजिएगा